मैडम जी देओ कराया नी एह् ते घट्ट पैसे ऐ कराया बद्ध ऐ एयर देओ तुस पैसे ना ना मैडम जी साढ़ा बी रोजे दा ना ना मैडम जी साढ़ा बी रोजे दा कम्म ऐ तुस कराया थोह्ड़ा और देओ अच्छा अच्छा ते पैट्रोल अच्छा नी नी पैट्रोल दा खर्चा बद्ध होई गेदा हू'न जिन्ना कराया उ'न्ना देना होंदा तुस देई ओड़ो कराया और देई ओड़ो थोह्ड़ा लिस्ट मैडम जी इ'य्यां थोह्ड़े ना हू'न हर गड्डी च लिस्ट थोह्ड़े ना लाई दी होंदी ओह् ते उ'नैं एडमिनिस्ट्रेशन आह्लें कीत्ते दा होंदा अच्छा अच्छा ना ना मैडम जी एह् हां बाकी आह्ले जिन्ने बी लोग ऐ इ'ने पुच्छेओ सारे बराबर कराया दिंदे अच्छा